हँ हेलो

हँ कहलहुँ की से बिहारमे जे हम बाहरसँ आएल छी हमरा मतलब किछु पता नहि अछि बिहारमे की की नीक होइत छै खानामे खानाके बिहारमे मतलब सभसँ नीक चीज अहाँक जेना की मैथिलीकें जेना की बिहारी चीज भेलय से सभ की रुचिगर लगय छै नीक लागत अहाँ आरके जेना ओ चीज मने बाहरमे नहि मिलए छै पर गाँवमे जे मिलए जे छै से नीक नीक चीज की की होइ छै गाँव खेती बारीके सामान ई सभ जेना साग पात साग कोन कोन साग होय छै सागमे अहाँकेँ मने जेनाकी कोन साग सभसँ नीक लागैए छै खेसारी साग नीक लागैए छै सभसँ ओ लगैऐ बहुते दिन तक रहए छै खतम

ई सभ नीक होइ छै ओएह ओएह हम कहे छलहुँ हम नहि गाँवमे नहि रहए छिऐ बहुत दिन पे एलिऐ हंँ बाहरसंँ हँ हँ तऽ हँ हम सैह कहलिऐ जे गाँवमे मतलब साग पात सुनए छी जे कहाँ दन बड नीक होइ छै खेसारी साग कहाँ दन बड नीक होइ छै तऽ सैह कहलिऐ जे कनी पूछि लए छिअनि हिनका फोनके की केना की होइ छै साग पात केहन कोन चीज स्वदगर रहए छै बेसी नहि बिहारी खेनाइ आओर की की नीक होइ छै से कहूँ किचरियो ती

ईसभ तऽ बाहरो ई सभ तऽ बाहरो मिलए छै गाँवमे की मिलए छै से सभ गाँवमे की नीक होइ छै गाँवके चीजके स्वादे अलग रहए छै आ बाहरके चीजके अहाँकेे अलग स्वाद ओ जे चीज गाँवमे मिलत से चीज बाहरमे नहि मिलत साग पात जेना जे होइ छै गाँवमे साग पात

हँ बाहरमे नहि मिलए छै तैंँ कहलिऐ कनी जाइ छी गाम जे कनी रहब छओ महीना आ साग पात जे छै से कहलिऐ जे कनी दिन खाएब पीयब जे गाँवमे बाहरमे तऽ नहि मिलए छै गाँवके चीज हंँ ताहि दुआरेसँ ठीक छै रखए छी ठीक